समयके साथ बिहारके संस्कृतिमे बहुत जादा ही परवर परिवर्तन एलय हइ पहलिके देखय रहियइ किछु मतलब जमानाके आदमीके कि घरसँ बाहर नहि निकलय लड़की आओर तऽ बिलकुल ही नहि मिलय रहय कि से हँ बाहर नहि निकलतय इधर सँ उधर नहि करतय लेकिन आब लगय छै कि बहुत जादा ही बदलाव एलय पहिला जैसन नहि छै कि लड़की आब ई नहि करतय लड़की पढ़य नहि जेतय मतलब घरमे रहतय घरके काम करतय आओर घर अच्छासँ राखतय ओकर बाद की करल जाइ रहय कि हँ दस बारह सालके जब लड़की होइ जाइ रहय तऽ बियाह शादी कएके हटाय देल जाइ रहय मतलब लड़कीके एहन जिन्दगी पह मतलब पहिले रहय रहऽ जे बताय नहि सकय छौ अपने सबके ओइ संस्कृति धीरे धीरे बदलतय गेलय बदलतय गेलय बदलतय गेलै ओकरबाद आब बिहारमे बहुत जादा ही बदलाव भए गेलै हन ओकरबाद बदलाव भए गेलै आब लड़कीके बहुत जादा ही बहुत जादा ही छूट मिलय छै हँ पढ़ायल जा सकय छौ या जैसँ कि लड़की लोग फॉर्म फिल करय छै फॉर्म डालय छै तऽ हँ ओतऽ दौड़ाय दौड़ायल जाइ छै आओर ई रिटेन एक्जाम दै लए जाइ छै आओर मतलब बाहर एक्जाम परीक्षा सेंटरपर जाइ नहि छै दै लए लेकिन पहिलेके जमानाके आदमी ई सब मतलब पहिले लड़की ई सब पढ़ाइ लिखाइके बारेमे किछु जानबे नहि करय रहय घरसँ बाहर निकलयके नहि मिलय रहय उसब कऽ बस एक घरमे पैक रहि कऽ बेचारी काम अपन करय रहय घरके आरामसँ रहय रहय दस बारह सालके जब होइ रहय शादी बियाह कयके हटाय देल जाइ रहय लेकिन अभी बहुत जादा बदलाव एलय हन बिना अठारह साल पुरने अगर लड़कीके शादी होतय तऽ ओकरापर केस करल जेतय ओकरबाद जेना लड़कीके आजकल बहुत जादा बाहर निकलैयो लेल मिलय छै हँ तोँ पढ़ायल जायल सकय छही हँ तोँ फॉर्म भरि सकय छही हँ तोँ एक्जाम देलियै जाइ सकय छही हँ तोँ ई कए सकय छौँ तोँ राइफल उठाय सकय छही ई फॉर्म फिल करि सकय छही पुलिस लाइन जाइ सक जाइ सकय छही नर्सिंग लाइन जाइ सकय छही पहिले लेकिन पहिलुकवा आदमी ईसब कहीं किछु नह सोचय रहय बस लड़की चीज हँ घरमे पैक छै दस बारह सालके भेलय शादी बियाह कएके हटाय देल जाइ रहय लेकिन अभी बिना अठारह साल पुरने शादी बियाह नहि करय छै बहुत जादा ही संस्कृतिमे बदलाव एलय हन ओकरबाद बदलाव एलय हइ लड़की देखय छियै आजकल लड़की अन्तरीक्षमे पहुँचले हइ ओकरबाद लड़की हेलिकॉप्टर उड़बय छै वायुयान अथी करय छै पुलिस लाइनमे जाइ छै नर्स लाइनमे जाइ छै सबमे जाइ छै लेकिन पहिले एहन किछु लड़कीके करय लए मिलबय नहि करय रहय बहुत जादा पढ़ाइ मतलब पढ़ाइ लिखाइ कुछो मामिला जानबय नहि करय रहय लड़की लोग किएक कि ओकरा घरसँ निकलय लए मिलय नहि रहय ओ घरसँ निकलतय तभिये ने पढ़ाइ लिखाइके बारेमे कहाँ किछु जानतय कि हन दसमा की होइ छै बारहवाँ की होइ छै हँ बिहार पुलिस की होइ छै हँ एस एस सी जी डी की होइ छै आर्मी की होइ छै नेवी की होइ छै एयरफोर्स की होइ छै किछु नहि घरसँ निकलय लए मिलबे नहि करय तऽ ओ सब जानिते कि कहाँ की सब पढ़ाइ लिखाइ की होइ छै लेकिन आजकल कऽ सब लड़कीके पढ़ाइ लए मिलय छै सब लड़की जानय छै कि नेवी की होइ छै आर्मी की होइ छै हँ एक्जाम तक जाइ पड़य छै सब चीज सब चीज सुविधा मिलय छै आजकल बहुत जादा ही संस्कृतिमे बदलाव एलय हइ बदलाव एलय हइ बहुत जादा ही